हिकु ॾींहं में अंदाज़नि अधु कलाकु त मां ॻाईंदी ई आहियां इनखां पोइ मां नंढे हूंदे खां ई सतसंग में वेंदी हुअसि असांखे सतसंग में हुते भॼनु ॻाइणु सेखारींदा हुआ त भॼनु ॻाइणु सेखारींदा हुआ त असांखे हुते रोज़ु प्रेक्टीस बि मिलंदी हुई त मां हुतां हा सिखी आहियां ॻाइणु हुतां खां असांखे हिकु आदत पइजी वई भई घर में हर रोज़ु भॼनु ॻाइणु छो की हुते छा असांजी पुछा थींदी हुई हर आरतवार ते असांजा हिकु भैया सतसंग जा घरु ईंदा हुआ ऐं असांजे माइटनि खां पुछंदा हुआ भई ॿार घर में भॼनु ॻाइनि था ऐं रोज़ु ॻाइनि था या नथा ॻाइनि केतिरी देर था ॻाइनि केतिरा भॼन था ॻाइनि त इहो असांजो ॼणु हिकु कीअं होमवर्क पाण चऊं भई घरू कमु असांखे इहो मिलंदो हुयो हुतां त असां रोज़ु सभु ॿार पाड़े जा गॾु थी करे असां अंताक्क्षरी खेलींदा हुआसीं पर असां भॼननि जी अंताक्क्षरी खेलींदा हुआसीं त इन हिसाब सां मूंखे भॼन अची विया ॻाइणु अहिड़ो नाहे सिर्फ़ु भॼनु मां पिक्चरुनि जा गाना बि ॻाए सघंदी आहियां कराओके बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे कराउतके ते गाना ॻाइणु मुंहिंजी उनजी बि मां हिकु दफ़ो ट्रेनिंग वरितलु आहे आदिपुर में हिकु क्लासिस आहिनि त उतां मुंहिंजी ट्रेनिंग वरितलु आहे कराओके जी त मां उनमें बि ॻाए सघंदी आहियां बाक़ी त हेन जेका नंढे हूंदे खां ई प्रेक्टिस कयलु आहे न त उन तां ई मूंखे ॻाइणु अची वियो आहे